हैलो सर जी नमश्कार ठीक है सर जी हाँजी हाँजी जी जी कब की ये किस तारीख की है सर जी जी जी

ठीक है बस कितने से कितने समय तक की रहेगी ये अच्छा अच्छा अच्छा सर जी तो ये पिताजी को आना है और माता को भी आना है क्या साथ में जी जी अच्छा कोई भी एक जना आ सकते है सर जी जी

जी सर जी हाँ जी ठीक है सर जी हाँ मैंने सर कामजोर तो है वो बालक थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में हाँ फिर भी हम उसको खूब कोचिंग इधर उधर पढ़ा रहे हैं और भी स्कूल से समय समय पर पहुँचा देते हैं सर जी और ऐसा है कि अब वो जैसा भी पढ़ ले बालक है अब देखो आप ही बोल दे रहे विशेष तरीके से ध्यान दीजिये उस पर हैना सर

जी ओके